گڈ مورنگ سر سر آپ زہرہ پبلک اسکول سے بات کر رہے ہیں سر میرا بیٹا آپ کے یہاں پڑھتا ہے عفان نام ہے اس کا جی میں عفان کا فادر بول رہا ہوں ہمارے گھر میں ایک شادی ہے تو بیٹے کے چھٹّی کے لیے میں نے کال کیا آپ کو چھٹّی مل سکتی ہے سر ہمیں چاہیے پندرہ دن کی

سر نیکسٹ ویک سے چاہیے سر جو پھر یہ پندرہ دن کے اندر جو اس کا سبجیکٹ چھوٹ جائے گا جو لیسن چھوٹ جائے گا کیا اس کو بعد میں کور کرا دیں گے اچھا اچھا

جی جی جی جیسے پندرہ وندرہ دن کے لیے جا رہا ہے تو بہت سارا لیسن چھوٹ جائے گا تو اس کے لیے پھر وہ بعد میں پھر بہت پریشانی ہوگی

جی تو سر اس کے چھٹّی کے لیے کوئی اپلیکیشن دینا پڑے گا یا بس ہو گیا آپ کو بتا دیا تو ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے میں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے سر شکریہ